नमस्कार सर जी सर में थुआढ़ी स्टूडेंट बोल्ला नी आं ते दरअसल साढ़ा इत्थें इक्क कशमीरी ट्रडीशनल पर इक्क फंक्शन होआ करदा ऐ ते ओह्दे आस्तै में थुहानू पुच्छना चाह्नीं कि ओह्दे आस्तै असें ग्रूप बनाना ऐ ते ओह्दे आस्तै क्लॉसां करचै ते तुस सानूं सनाओ की किस तरीकै दा असें इसी करी सकचै कशमीर च एह् सोलां दिन आस्तै ते चोदां ते कोई अगले म्हीनै दी चौदां तरीक कोला शुरू ऐ जियां जी अंजी अंजी अंजी अंजी जी सर जी फ्ही अस थुआढ़े कोल कल्ल कोला आई जाचै ते तुस इंया टाईम सनाई ओड़ो कि अस कुसलै आचै जी सर जी शुक्रिया जी जी सर जी